असांखे ऑटो बि मिली वेंदो आहे ऑटो कंदा आहियूं ऑटो जी व्यवस्था आहे भाई असांखे किथे वञिणो आहे घुमण लाइ वञिणो आहे त असांखे कार बि अची वेंदी आहे त कार बि मिली सघंदी आहे ऐं डॉल में भाई असांखे भाई हाणे असांखे वञिणो आहे ॿाहिरि सफ़र करणो आ्हे त असां ट्रेन बि मिली वेंदी आहे ट्रेन जी तरफ सां बि वेंदा आहियूं भाई रिक्शा हूंदी आहे त रिक्शा में वेंदा आहियूं असां सभु तरह सां माई वेही वञी सघनि था माना सूरत में सभ सावधानी आहे ख़ुशियूं आहे सभु कुझु माना मिन असांखे सभु कम थी वेंदो आहे भाई पाण खे रिक्शा खपे रिक्शा जल्दी करे सघूं कार खपे त कार मिली वेंदी आहे बस में वञिणो हुजे त बस बि मिली असांखे सभु सावधानी आहे